ہمارے ہندوستان اور ریاست تلنگانہ میں سماجی شراكتیں جوسب سے زیادہ ہوتی ہیں وہ ادب اور موسیقی ہوتی ہیں جو بڑوں كے بڑوں كو ادب سكھاتی ہے اور چھوٹوں كو تہذیب سكھاتی ہے اور موسیقی جو كہ عدم سے چلی آرہی ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے ریاست تلنگانہ میں چلتی ہے